चिरां जिल्लायावहाय जायगायारि आरो राजखान्थियारि दाथाया बेबायदि सोरबा बेबायदिनो सोरबा मोजां मावो सोरबा गाज्रि मावो सोरबा गावनि थाखायल' नायो आरो सोरबा बेबादिनो गुबुन मानसि हादोरफोरनि थाखायबो रानो एम एल ए फोरनि नामा जाहैबाय सार हाग्रामा महिलारि आरो सार प्रमद बर' बिथांमोना जोंनि एम एल ए हिसाबै दा दङ बेबायदिनो आं बिथांमोनखौ बुंनो सानो जे सोरबा सोरबा गावनि थाखाय बेबायदिनो गावनि मुलाम्फानि थाखायल' नायो आरो सोरबा सोरबा बेबायदिनो हादोरनि थाखाय बा हारिनि थाखाय बा समाजनि थाखायबो मोजाङै नायो सोरबा सोरबा बेबायदिनो जोंनि लामाफोरखौ पाका सिमेन्टनि खालामनानै होबाय आरो सोरबा सोरबा जोंनोहाय न'बो होबाय आरो सार हाग्रामा महिलारिआबो जोंनो न' होबाय आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि न' दालां बेबायदिनो राजखान्थिनि सोमोन्दै मुलाम्फा खालामनानै होबाय आरो बेबादिनो जोंनि सार प्रमद बर'आबो बेबादिनो मोजां मोजां जोंनि थाखाय मुलाम्फा खालामनानै होबाय बिथाङाबो बेबायदिनो बेबायदिनो माखासे प्रग्रामफोर खालामदों बिथाङा जोंनि जायनोखि पग्रामफ्रावहाय बेबायदिनो गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोमनि प्रग्रामफोर खालामनानै होदों बिथाङा जोंनि जिब'नाव बेबायदि मोजां मुलाम्फा खालामनानै होबाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेबायदिनो न' होबाय आरो न' होनायजों लोगोसे बेबायदिनो फायखाना गुबुन गुबुन रोखोमनि जोंनि हादोरखौ जौगानायनि थाखाय बेबायदिनो मुलाम्फा खालामनानै होबाय बिथांमोननि गासै मावनाय दांनायफोरखौ आं मोजां मोनदों बिथांमोना जोंनि जिब'नाव बेबादिनो माबा मोनसे लाग्जारियास बेफोरबायदि माबा मोनसे जौगानायनि फारसे आगान होगासिनो बिथांमोना जोंनि थाखाय थांलाय फैलाय हान्थामेलानि थाखाय दालां खालामनानै होदों बिथांमोना बेबायदिनो मोजांनि थाखाय मावगासिनो बिथांमोना जोंनि बेबायदि मुलाम्फाखौ मोजाङै मावलांगोन होननानै आं सानो